असांखे तव्हांजे जीवन जे बारे में ॿुधायो तव्हांजा जेका ड्रीम्स आहिनि गोल्स आहिनि मिशनस आहिनि तव्हां सॼी ज़िंदगी में केतिरो स्ट्रगल कयो अथव हू सभु ॿुधायो असांखे मां ब हिकिड़ी मिडल क्लास फैमिली सां बिलोंग कंदो आहियां ऐं मां सैंट माक स्कूल में पढ़यो आहियां ॿारहें ताईं मां कोमर्स खंयो हुयो त कोविड खां पोइ असांजी लाइफ में जामु स्ट्रगल आयो आहे नो डाउट कोविड खां पहिरियों बि हुयो पर कोविड खां पोइ असांजी लाइ लाइफ में जामु स्ट्रगल आयो आहे छाकाणि त असांजा जेका धंधा हुया हुअ डुॿी वया हुया पोइ असांजो घरु हली वयो हुयो हो सभु कोविड जे करे थियो हुयो त हुन खां पोइ असां एज्युकेशन लाइ या घर जी शयुनि जे लाइ जामु स्ट्रगल कयोसीं त मां हुन खां पोइ डिसाइड कयो की मां सीए कंदुमि छाकाणि त सीए कोर्स करे करे पोइ मु मुंहिंजे वटि जामु लाइनूं हूंदियूं जीअं मां जॉब थो करे सघां पोइ बिज़नैस थो करे सघां सीए जी प्रैक्टीस थो करे सघां मूं वटि जामु लाइनूं खुलियलु हूंदियूं ऐं इकु हर हिकु लाइन में जामु पैसो आहे त मूं वटि माना सोर्सीस जामु हूंदा फाइनैंस जा त हिन जे करे मां सीए खंयो की मां वधीक में वधीक पैसो कमाए सघां ऐं जेतिरो थी सघे मां पंहिंजे फैमिली वारनि जी ज़रूरत ज़रूरतनि खे हुननि जे शौक़नि खे पूरो करे सघां माना जेका एहसान हुननि हुननि मुंहिंजे मथां कया आहिनि हो त मां चुकाए न थो सघां पर जेतिरो मां करे थो सघां एटलीस्ट मां ओटलो ओतिरो करणु चाहींदो आहियां ऐं मालिक जी महिर आहे की मां कॾहिं बि कोई बि शइ मूंखे बग़ैर स्ट्रगल लाइ न मिली आहे ऐं मां हीअं थो इछा रखां की कोई बि शइ मूंखे कॾहिं बि स्ट्रगल जे बग़ैर न मिले छाकाणि त स्ट्रगल न हूंदो आहे न त माण्हू खे जेकी शइ मिलंदी आहे जेको फलु मिलंदो आहे हुन जी क़दर न हूंदी आहे ऐं पाण जंहिं शइ लाइ स्ट्रगल कयो आहे न ऐं हो असांखे मिले त असां हुन खे जामु संभाले संभाले हलाईंदा आहियूं जामु स्ट्रगल करे करे पोइ जेका शइ मिलंदी आहे न हुन जी क़ीमत ई अलॻि हूंदी आहे